हा असां अलीगंज खेत्र में रहंदा आहियूं असांजे पासे ॾाढी वॾी बुकशॉप आ यूनिवर्सल बुकशॉप जिते सभु तरह जी स्टेशनरी किताबूं बस्ता औरि जेको बि सामान तव्हां खरीदणु चाहींदा आहियो सभु मिलंदो आहे मूंखे आहे न क्ले पेंटिंग ॾाढी वणंदी आहे क्ले सां शइ ठाहिणु हुन खे रंगणु सुकाइणु पोइ मां ॿारनि खे विराहे छॾंदी आहियां नंढा नंढा मटका इ मूंखे मतलब हिकिड़ो शौक़ थींदो आहे घणेई मूं यूट्यूब ॾिसी करे बि सिखिया आहिनि हुन में सभु सामान मिली वेंदो आहे पेंटिंग कलर्स ऑयल पेंट कलर औरि घणेई स्क्रैप बुक मिली वेंदियूं आहिनि जेके तव्हां स्क्रैप कंदा आहियो मुखे ऑयल पेंटिंग बी घणी वणंदी आ त मां वठी ईंदी आहियां औरि हुन खे पई ठाहींदी आहियां पर बेसिकली मूंखे क्ले पेंटिंग वणंदी आहे उहो नंढा नंढा ॾीआ ठाहींदी आहियां ॾियारी में मां पंहिंजे हथ जा ठहियलु ॾीआ ॿारणु पसंदि कंदी आहियां मगरि हिकिड़ो हीउ कमु मूंखे जेको आहे उहो वणंदो आहे औरि यूनिवर्सल में सभु असांखे सामान मिली वेंदो आहे यूनिवर्सल बुकशॉप में